जोङो हाबा जाजेननायनिफ्राय जों खस्थ' मोनबोबाय रायजो जाजेननायनिफ्राय जों खस्थ' मोनबोबाय सामफ्रामबो एखमब्ला दुखु दाहा नांलाय खमलाय सानसेबा नांलायगोन सानसेबा खमलायगोन एखमब्ला बुलायफ्लांगोन संख्रि बानलुनि दाइयाव बिनि थाखाय एखामब्ला समाव खामानि बेस्थ'नि थाखाय दावराव दावसि जायो एखमब्ला सुख गैयै जायो नांलाय खमलाय बेबायदिनि थाखायनो एखमब्ला समाव दावराव दावसि जालाङो एखमब्ला दुखु दाहा जायो सामफ्रामबो मानसिया सुख जाया एखमब्ला समाव सुख जागोन एखमब्ला समाव गाज्रि जागोन संख्रि बानलुनि दाइयाव गथ' गथाइनि थाखाय सामफ्रामबो बेबायदि एखमब्ला समाव मोजां जायो एखमब्ला समाव गाज्रि जायो नांलाय खमलाय एखमब्ला बायहेरायाव थांनांगौब्लाबो हौवाजों नांलाय खमलाय जागोन सोरनिबा खोथा लानानैब्लाबो एखमब्ला समाव एखमब्ला समाव दुमदाखाल जाफ्लांगोन आमफ्राय हजम खालामनानै थानांगौ जों हिनजाव मानसिया सामफ्रामबो एखमब्ला समाव खामानिआव थांनानै फैनाय बेहाय रागा फोजोंनाङा जाहैयो बाव रागा फोजोङोब्ला जोङो बिसिबां रासिन एखमब्ला समाव बुजानाय जागोन एखमब्ला रागा जोंफ्लांफैगोन बाहाय माबानो फोजोंनो नाङा